पूर्णियामे मवेशीके डॉक्टर पहले बहुत कम रहै अभी बहुत बहुत बढ़िआँ छै डॉक्टर भी बहुत भऽ गेल छै मवेशीके कोई किसी प्रकारके कोई दिक्कत नहि होइ छै किसी भी प्रकारके अगर दिक्कत होइ छै तऽ डॉक्टर तुरन्त बगलके डॉक्टर भी छै आओर पूर्णियाके भी डॉक्टर छै पूर्णियासँ आके भी इलाज करै छै लेकिन इमरजेन्सीमे भी इलाज हो जाइ छै बहुत जल्दी कोइ भी प्रकारके दिक्कत नहि छै गाँवके भी डॉक्टर छै सिमेन वगैरह कम्पनी वगैरह हर चीज छै पूर्णियामे आओर गाय बछड़ा उछड़ा देनेमे दैमे अगर परेशानी करै छै तऽ ओकरोमे डॉक्टर आके हरेक प्रकार के ट्रीटमेन्ट करै इलाज वगैरह करै छै जे जहाँ छै कोइ भी प्रकारके अगर मवेशीके परेशानी होइ छै तऽ ओकरामे जे छै डॉक्टर तुरन्त आबै छै तुरन्त बुलाकऽ लाबैके बाद जे छै तुरन्त इलाज करै छै आओर गायके दाना वगैरह हर चीज यहाँ उपलब्ध होइ छै बगलमे दोकान वगैरह सब कुछ उपलब्ध छै दोकानसँ लऽ कऽ मेडिकल मवेशी मेडिकल तक सब कुछ उपलब्ध छै कहूँ कोइ भी प्रकारके दिक्कत नहि होइ छै सब किछु लऽ कऽ इलाज वगैरह हर चीज सिमेन वगैरह सब किछु उपलब्ध छै सब किछु सिमेन वगैरह इलाज वगैरह सब किछु हो जाइ छै